अगर आप ज़िंदगी की उपलब्धियां देखते हैं तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं जैसे कि उसमें अगर आप देखते हैं तो मेरी पढ़ाई है और मेरे जो गोल्स हैं छोटे छोटे गोल्स थे जिसको मैंने अचीव किया है तो इन पर मैं उपलब्धियों पर मैं उपलब्धि जो मैंने प्राप्त की हैं इन पर मझे गर्व महसूस होता है सबसे पहला तो ये है कि मैंने पढ़ाई शुरू करी मैं पढ़ाई मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था वो पढ़ाई वो मैंने पढ़ाई पूरी करी पढ़ाई पूरी करके मैंने अपना एक मेरा गोल था के मुझे लॉ करना है मैंने लॉ किया और लॉ करने के बाद मैं फ़ाइनल यर में आ गया हूँ तो मुझे उसपे बहुत गर्व महसूस होता है और उसके बाद मैंने एक ड्रीम था मेरा कि मेरे पास कार हो और मैंने वो जब कार खरीदी तो एक शायद दुनिया की नज़र में एक छोटी उपलब्धि होगी या छोटा सा एक वो होगा बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत बड़ा टास्क था कि मेरे अपने खुद के पैसों से मैंने वो कार खरीदना थी और वो मैंने अपने पैसों से वो कार खरीदी और अपने पैसों से मैं पढ़ाई करके मैं लॉ के फ़ाइनल यर में आ गया हूँ तो इस पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मैं बाकी देखता हूँ कि जो लोग हैं मेरे साथ वाले लोग है या जो मेरे साथ में घूमते हैं वो जिस जगह थे उसी जगह पर हैं उन्होंने ना तरक्की की तो मुझे इस चीज़ पर बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने किसी ना किसी हद में किसी ना किसी जगह पे एक तरक्की कर ली है कि मैं कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हों चुका हूँ और उन लोगों के मुकाबले में